हॅलो आं आयलो कोण उलयता आं ओके कितें जालें ओके तुमी कितें खाल्लें हां ओके तुमकां तुमकां एलर्जी आसा सो तुमकां ताज्या खातीर जालां आसतलें तुमी आनी कितें मॅडिकेशन घेता ओके प्रॅशर आनी आनी कितें दुसरें आसा तुमकां डायबिटीज बी ओके ओके तुमकां लो बी पी आसा काय हाय बी पी प्रॉब्लम आसा ओके आतां तुमचो कंट्रोलान आसा न्हय ओके आतां तुमकां दिसासून कितले फावटीं लूज मोशन जालें

आतां तुमी दोन दिसा खातीर फॉ लिक्वीड डायटार वचात म्हणजे जास्त हें बी खावं नाका म्हणजे ऑयली फ्रायड आनी स्पायसी फूड एवॉयड करा आनी तुमकां हांव सटन मॅडिसिन्स दिता बरोवन आनी मागीर समज आनी मागीर समज तुमकां बरें दिसना जाल्यार मागीर सांगां ओके ओके ओ वॅलकम